مجھے ابھی ایک مہینہ ہُوا ہے ایک فلی اوٹومیٹک واشنگ مشین لئے ہوئے اِس میں دیکھا جائے تو بہت کم وقت میں مجھے بہت ساری کمیاں پتہ لگی جیسے کہ جب کپڑے سُکھاتے ہیں تو پوری طرح کپڑا سوکھ نہیں پاتا ہلکا سا گیلا رہ جاتا ہے اِس کے علاوہ اِس میں پانی کا بہت یوز ہوتا ہے بہت خرچہ پانی کا کا کرنا پڑتا ہے بار بار پانی کو بدلنا پڑتا ہے ڈٹرجن بہت لگتا ہے

کہ بار بار اِس کو صرف لگانا پڑتا ہے اور پھر بھی کپڑا جو ہے اچھی طرح صاف نہیں ہو پاتا دوسرا دیکھا جائے تو کام کے حساب سے بہت کوسٹلی ہے کہ پیسے زیادہ لیتی ہے ایک چیز اِس میں اور یہ ہے کہ جب آپ اِس کو اگر موف کرنا چاہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے لے جانا تو وہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ اِس میں جو واٹر پائپ آتا ہے وہ فٹ ہوتا ہے اور وہ ٹیکنیشین ہی فٹ کرتا ہے جس سے کہ آپ کو ٹیکنیشین کو بار بار بُلانا پڑے گا اور اِس میں بجلی بھی یہ زیادہ لیتی ہے